में सबकुछ रुट्टी बनाई लैनी होनी आं अगर जियां की कोई नमीं चीज़ आई जा बनाना ते ओह् नि्ं आंदी ऐ ते ओह्दे आस्तै में फोन यूज़ करनी आं इंया ते में सबकुछ बनाई लैनी होनी आं मगर रुट्टी जे कोई आक्खै कोई इक्क तू इक्क शैल रुट्टी बनाई लैनी होनी में लेकिन नेईं जे में कोई नमीं चीज़ सिक्खनी होनी ते ओह् में फोन लैन्नी होन्नी ते ओह्दे बिच दिक्खनी होनी ऐ कोई बी चीज़ बनानी होऐ ते ओह् फोन बिच यूज़ करनी होन्नी आं ठीक ते इंया बनाई लैनी आं सबकुछ जां टीवी बिच आवै ते ओह्दे बिच दिक्खी लैन्नी होन्नी आं कि भई कियां बनादे ते ओह् फोन केह् यूज़ करना इनें बातें ई ते एह् टीवी बिच दिक्खी लैने की कुन कियां कोई केह् बना दा फिर में फोन दिक्खी दिक्खी बनाई लैनी होनी आं इंया ना इंया आपें बनाना निं आंदा इंया खाली में रुट्टी बनाई सकनी आं होर कोई आक्खै होर क कोई चीज़ ऐनी बनाई सकदी ओह् में फोन ई यूज़ करांऽ ता गै बनी सकदी इंया निं बनी सकदी ऐ